ओन्दै समावहाय जोङो गोदो स्कुल आवहाय थांखांनानै फैबा बिदिनो ज' लोगोफोरजोंहाय लोगो जालायनानैहाय ना हमनो थाङोमोन आरो ओमफ्राय ना हमनो थांनायाव बिदिनो मालायफोरनि खब सारखोन्दा बिदिनो हाब्रुआवथ' नाया एरसोनानै थायोना बेफोर माबा हमोमोन आरो जोङो ओमफ्राय मोनोमोनबो बिदिनो बुरजा बुरजा ओमफ्रायहाय बिदिनो नाखौथ' सोरबा सोरबा बिदिनो सारनानैहाय हाब्रुआवहाय खनलाङाना एसे थालाङोना बेफोरखौ मोनोमोन ओमफ्रायहाय बिदिनो लोगोफ्राबो ज' ज' हमनो बिदिनो इनटारेस्ट जालायोमोन आरो जनो ओमफ्रायहाय मोनोमोनबो बुरजा बुरजा ओमफ्राय बे नाखौहाय बुरजा मोनबा रानोमोन आरो जोङो रान्नानैहाय ज' ज' माबायोमोन बिदिनो मोनखायोमोन नालाय बुरजा बुरजा ओमफ्राय मोन्नानैहाय दाथ' मोन्नो थांला नाखौनो ओमफ्राय गोदोनि दिनावसो मोनो मोन्ना जों गोदो उन्दै उन्दैयावसो ओमफ्राय दाथ' मालाय बयबो माबा जोबोना नागेरोबो ओमफ्रायहाय दोन माबाला आरो बिदि थाबोला नाफ्रा ओमफ्रायहाय दा ओमफ्राय बेसेनाबो बारा जाबायना नानिया जेनोबा गोदोनि दिनावथ' नोङो फनसास थाखा फोरनिनो मोनोमोन ना ओमफ्राय दाथ' बाजाराव बायबा एकस' बिदिनो एकस' बिस देरस' गाहाम जानो नागेरो ओमफ्रायहाय गोदोनिजों दानिजोंहाय सेन्स जाबाय आरो फारागा मोन्नो थांला बरजा बुरजा बिदिनो दाम जाला जोबबाय माने नाखौथ' जोङो मा होनो बिदिनो गोरि नास्राय फिथिख्रि बिदिखौनो बांसिन मोनोमोन आरो सिंगि फोरखौथ' मोन्नो थाङामोनना गुदुं सिङाव थायोमोनना बियो ओमफ्रायहाय बिदिनो हाब्रुआवहाय एरसोना थायोना बिसोरो जा खारोना माबायावहाय हाब्रुयावहाय थब्ला थब्लानो खर' ओमफ्रायहाय बेखौहाय नागिरनानै मोनफिनोमोन आरो ओमफ्राय दस्रा थेंगोना फोरखौथ' मोन्नो नागेराना बेयाव सु थायोना माबाफ्राबो हमनो खथिन जायोमोन आरो बिसोरखौहाय बिदिनो सिंगि सिंगियाबो थायो थानाया ओमफ्रायहाय बांसिन गुदुं सिङाव थायोना सिंगियाथ' ओमफ्रायहाय मोना आरो बेखौहाय जेनोबा गावजानो गियोना गावबाथ' थै ओंखारोना ओंखायनो बेफोरखौ मोनोमोन बांसिन गोदोहाय ओमफ्राय दा बिदिजों मोनला बायनो थांला आरो नाफोरखौबो ओमफ्रायहाय एफाग्राब बिदि हमबाबो खमसै गोदोथ' मोनोमोन नालाय बुरजा बुरजा बिदिनो